मेरे हिसाब से हिंदी भाषा ने किस इस क्षेत्र में दूसरी भाषा को प्रभावित नहीं किया है क्योंकि हिंदी भाषा के कारण कोई दूसरी भाषा प्रभावित नहीं हुई है बल्कि दूसरी भाषाओं के कारण हमारी हिंदी भाषा प्रभावित हुई है ये हो सकता है क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि हिंदी भाषा का कम से कम उपयोग किया जाना हो गया है मतलब कम से कम यूज़ हो रहा है जबकि हिंदी भाषा का सबसे ज्यादा यूज़ होना चाहिए हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है और हिंदी भाषा का यूज से ही दूसरी भाषाएँ और दूसरी भाषाओं के कारण हिंदी भाषा का प्रभाव जो है बहुत पड़ रहा है तो इसलिए हिंदी भाषा से दूसरी भाषाओं को प्रभाव नहीं पड़ा है लेकिन दूसरी भाषाओं का हिंदी भाषा पर प्रभाव पड़ा है अभी के समय में अंग्रेजी भाषा बहुत चलन में है और अंग्रेजी भाषा के कारण ही हिंदी भाषा का बहुत प्रभाव पड़ा है हिंदी भाषा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है इस क्षेत्र में हिंदी भाषा बहुत कम बोली जा रही है अब धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा का चलन होने लगा है लेकिन धीरे धीरे अब हिंदी भाषओं द्वारा ही अंग्रेजी भाषा पर प्रभाव किया जाएगा इसलिए दूसरी भाषाओं का इस भाषा में कोई प्रभाव नहीं है हिंदी भाषा का जो प्रभाव मध्य प्रदेश में काफी हद तक के महाराष्ट्र में कुछ उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हरियाणा राजस्थान में लेकिन इन राज्यों में उनकी जो लोकल भाषा है वह भी है जैसे महाराष्ट्र में मराठी भाषा है तो उसका हिंदी पर प्रभाव पड़ा है ना की हिंदी भाषा का मराठी भाषा में कोई प्रभाव पड़ा है उड़ीसा में उड़िया भाषा है छत्तीसगढ़ में अभी हिंदी भाषा का उपयोग किया जाता है तो उतनी भाषा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है लेकिन दूसरे राज्यों में हिंदी भाषा का कम चलन है तो हिंदी भाषा पर बहुत प्रभाव पड़ा है हिंदी भाषा के द्वारा कोई दूसरी भाषा पर प्रभाव नहीं पड़ा है इसलिए हिंदी भाषा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है